مجھے لگتا ہے کہ مقامی خبروں میں میڈیا میں کافی کوریج مل رہی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیوز میڈیا سے غائب ہیں جو کہ وہاں پر ہونی چاہئیں جیسے کہ عام طور پر ملک میں تعلیم کو لے کر نیوز میڈیا میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے جب کہ اس کے لیے نیوز میڈیا میں خاص بات ہونی چاہیے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور اسی طریقے سے روزگار کے بارے میں نیوز میڈیا میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے جبکہ یہ ساری سارے مسائل ایسے ہیں جو ہماری ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں ان سارے مسائل پر نیوز میڈیا میں بات ہونی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ذریعے سے ہمارا پیغام نیوز میڈیا کے ذریعے حکومت تک پہنچے اور حکومت اس پر عمل پیرا ہو سکے اور ہمارے جو بچے تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کو تعلیم مہیا کرائی جائے اور اسی طریقے سے جو نوجوان ہیں بے روزگار ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے یا جو لوگ گھر میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کوئی روزگار مہیا کرایا جا سکے اور وہ لوگ بہترین طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں ان ساری چیزوں کو نیوز میڈیا میں ہونی چاہیے جب کہ یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں غائب ہیں